दीवालीमे कातिक महिना अथी होइए एखन दीवाली होइए दीवालीमे पाबनि अइ तिहार अइ छैठ अइ छैठमे सब पाबनि करै छी तैके बाद होइए हमरा सबके तीला सन्क्रान्ति होइए तिला सन्क्रान्तिके बहुत पाबनि होइए भरिगर पाबनि यऽ ओहू पाबनिमे सब पाबनि करै छी लाइ चुरलाइ जे दुनिआँ जहान होइ छै से करै छी होली होइए होलियेमे होलीके त्यौहार करै छी तऽ ओहुमे बाले बच्चे जे पाबनि तिहार होइए पाबनिके मीट अइ माछ अइ खनाय पीनाय सब पाबनि तिहारके ओ सब कऽ रहल छी चैतमे पाबनि होइए जुड़शीतल ओहुमे भारी पाबनि अइ ओहो हमसब कऽ रहल छी तऽ अइके बादमे चौड़चन आबि जाइए चौड़चनो रहैय चौड़चन करै छी चौड़चनमे भरिगर हमर सबके पाबनि होइए ओहू भरिगर पाबनकि धियापुता खजुरी रे पिरिकिया रे ई पूरी रे खीर रे दुनिआँ जहान ओहो पाबनि सालभरिके त्यौहार पाबनि सब पूरा करैत रहै छी पूरा पाबनि तिहार सबमे तिहारमे लागल रहै छी जे पाबनि तिहार छै तऽ पाबनि तिहारके त्यौहारमे कऽ रहल छी सालोभरिके तहन आरो सब किछु आओर पाबनि तिहार सब कये रहल छी सबकिछुके बाल बच्चा से बाल बच्चा सब देखैेए खाइए पीबैए करै छी धरै छी इएह त्यौहार सालोभरि पाबनि त्यौहार कऽ रहल छी आरो की करू अपनो जे जुड़ै यऽ से खेलहुँ पीलहुँ चललहुँ बुललहुँ टहललहुँ अपन देखै छी सुनै छी चलै छी कहूँ देखलहुँ सुनलहुँ तऽ ककरो अढ़ेलहुँ कहलहुँ बालो बच्चाके अढ़ेलहुँ कहलहुँ जे हैय ई त्यौहार छौ ई फलां छौ त्यौहारके कर पाबैनिये त्यौहारे करैत रह आओर कर खो आओर पाबनिये साल भरिके तऽ हमरा सबके पाबनि त्यौहारमे घुसि रहल छी कऽ रहल छी सालोभरिके पाबैनियेके छै